आयक गो फाटल्या सप्तकांक हांव मुगो म्हापसा गेल्ले आनी थंय म्हजी बॅग शेणली त्या बॅगान म्हजे आधार कार्ड पॅन कार्ड बीन सगळे आसले आधार कार्ड आतां म्हाका जाय एका एका फॉर्म भरपाक एक इम्पोर्टंट आनी आतां आदार कार्ड म्हजें कडेन ना सो म्हाका आतां डुब्लिकेट करपाक जाय सो म्हाका सांग आतां हांगा डुब्लिकेट आधार कार्ड करपाक एनरोलमेंट सेंटर खंय आसा म्हाका तो डुब्लिकेट आधार कार्ड करपाक जाय सामकें गरजेचें आसा नाल्या म्हाका तें म्हजें इमपोर्टंट एक फॉर्म भरपाक जाय न्ही तो दिवपाक जाय तो म्हजो जावपाना सो म्हाका बेगीन आधार कार्डची गरज आसा खंय मेळटले म्हाका हांगा